हमारे मध्य प्रदेश में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो प्रवेश की प्रक्रिया है वह बहुत ही आसानी कहा जाए या आसान न कहाँ जाए दोनों कहाँ जा सकता है कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें हमारा प्रवेश आसानी से किया जा सकता है जैसे प्राइवेट विश्वविद्यालय है उसमें तो हमारा प्रवेश आसानी से हो जाता है लेकिन जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं उनमें हमारा प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है जैसे गवर्नमेंट विश्वविद्यालय में हमको प्रवेश करना है तो हमको हमारे प्रतिशत को देखा जाएगा उसमें सॉर्ट लिस्ट निकलेगी इस शुरूआत दौर पे तो सारे लोग फाम डालेंगे जिसको जो जो कोर्स करना है उस हिसाब से फाम की डेट रहती है वो लोग फाम डालते हैं उस फाम डालने में सबके परसेंटेज के अनुसार फाम सिलेक्शन होते हैं फिर उस परसेंटेज के अनुसार नंबर लिस्ट जारी होती है और देखा जाता है कि किस किस बच्चों का उस सब्जेक्ट के लिए उस विषय में जो कोर्स करना चाहते हैं उसमें सिलेक्शन हुआ है देखकर वह उनका प्रवेश होता है उसके बाद उनके कुछ डाक्यूमेंटेसन दस्तावेज जो होते हैं वो वेरीफाई होते हैं उसके बाद उनको उस कक्षा में क्लास में बोलना चाहिए कोर्स के लिए प्रवेश मिल जाता है वैसे ही जस्ट विपरीत देखा जाए तो प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं इसमें प्रतिशत को नहीं देखा जाता है उनको यहाँ पे ये देखा जाता है कि जितना से ज़्यादा ज़्यादा बच्चे आ सके हमको हमको तो से मतलब है हमको तो सिर्फ पैसे से मतलब है जैसे एक कोर्सस से मैं बताना चाहूंगी कि जैसे बी एस सी एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर का कोर्स कर रहा है तो उसमें सूरत देख बेकार बोलते हैं ना कोई बच्चा को बोलेंगे पैतालीस हजार साल का कोई बच्चा को बोलेंगे चालीस हजार कोई बच्चे को अड़तीस हजार फिर कोई बच्चा दूर रहता है तो इस्कूल की फीस यानि बारह महीने की बारह हजार ऐसा नहीं कि पूरे बारह महीना कॉलेज लगते होंगे ऐसा नहीं है बारह महीने यानि बारह महीने की फीस की अलग बस की अलग असाइनमेंट अलग कॉलेज का जो सेमेस्टर एग्जाम होता है ना उसकी फीस अलग और कॉलेज की जो कोर्स का जो फीस है वो फीस अलग यानि एक नॉर्मल इंसान के लिए तो जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है यदि जो बच्चा कम प्रतिशत बना लिया और वो चाहता है कि मैं फलाना कोर्स करना चाहता हूँ और उसका एडमिसन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ और वो प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं कर सकता फिर ये तो बहुत ही गलत बात है शिक्षा को लेके हमारे देश में ये जो नीति है ये बहुत ही गलत है मैंने इसमें जो अपने सरकारी कॉलेज है इनमें ये देखा जाना चाहिए कि जो गरीब परिवार से आते हैं उन बच्चों का सबसे पहले इसमें उनका एडमिसन होना चाहिए इसी प्रकार इसी प्रकार जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें तो कुछ तो गवर्नमेंट का नियम जाना चाहिए जैसे कि अब पचास स्टूडेंट है तो उसमें से हम दस स्टूडेंट गरीब परिवार से ले सकते हैं उनकी आधी फिस हम माफ कर सकते हैं इस तरीके से एजुकेसन को लेके हमारे देश में होना